असें अगर बुक लैनी होऐ ते मतलब कि अस किस टाईप दी पैह्ले अस बुक लैनी अस एह् दिक्खना होंदा ऐ कनेही बुक चाहि्दी इ'यां ते अस बुक मतलब कि अगर असें गी कोई बुक चाहि्दी होऐ होनी अगर कुसै कच्छ होऐ ते अस उंदे कोल मंगी लैंदे हा कि मिगी एह् बुक चाहि्दी मिगी एह् तुं बुक देआं अगर असें कदे दुई कलासां च जाना होऐ जा अस अपने जिनें ओह् बुकां पढ़ी दियां होन पैह्ले अस उनें गी आखदे कि अगर तुसें एह् बुक पढ़ी दी ते तुस असेंगी देई ओड़ो इ'यां ता लोग दिंदे निं हैन बट कदें अस अजकल्ल ते लोग दकानें उप्पर बी देई उड़दे आपूं पढ़ियै दकानें पर दिंदे फ्ही ओह् दकानें आह्लें असें बुकां ओह् मतलब कि सैकिंड हैंड उप्पर देई ओड़दे न मतलब कि पैह्ले बी कुसै न पढ़ी दियां होंदियां न फ्ही ओह् असेंगी दिंदे ओह् बुक पढ़ने ताईं आखदे ओह् असें अद्धे रेट उप्पर थ्होई जंदियां न इ'यां ते वैसे कोई नमीं बुक चाहि्दी होऐ जेह्ड़ी मतलब कि हून उसें मतलब सैकिंड हैंड उप्पर नेईं थ्होंदी ऐ गी क्युंकि ओह् बड़ी नमीं नमीं बुकां आई दियां होन जेह्ड़ियां उनेंं असें फिर नमीं लैनी पौंदी पर इ'यां अस अक्सर अगर दिक्खन अपनी सेह्लियां कशा जां भैन भ्रा न ओह् असेंगी अपनी पढ़ी पुढ़ी बुकां असें देई ओड़दे न ते इ'यां असें मतलब कि नार्मल थ्होई जंदियां न अग्गें पिच्छें अपनियां बुकां अगर जां फिर अगर एह्बी कदे लोग एह्बी करदे न कि आपूं जेह्ड़ी उनें बुक पढ़ी दी होंदी उस्सी चेंज करवाई मतलब ओह् आह्ली बुक देईयै कोई दुई बुक लेई लैंदे न पढ़ने लेई अजकल्ल ते अजकल्ल लोक मैक्सिमम इयै सोचदे न कि अस नमीं बुक ही लैनी ऐ क्योंकि लोग परानी चीजां आखदे न कि नेईं लैनियां अजकल्ल पर जेह्ड़ी लोग जिनें कच्छ नेईं होंदी ऐ फ्ही ओह् कदें कदें आखदे न कि कुसै कोलां ठीक दी बुक थ्होंई जाह् पढ़नें ताई ते अस ओह् बी किश अगर पढ़ना होऐ अस बजारा जां दकानै उप्पर कोई बुक नेईं थ्होंऐ दी होऐ ते फ्ही उत्थें आऐ दे जेह्ड़े श उत्थुं अपनी बुक में अपनी कताब में पढ़नी ऐ ते इ'यां अस जैदातर अस उंदे कच्छ लैंदे जिंदे कच्छ जिंदे कन्नै साढ़ी गल्ल बात होंदी होऐ जां फिर कोई ऐसी चीज जेह्दे कन्नै असें अस आखदे कि तूं मेरी एह् आह्ली बुक लेई लै में तेरी एह् आह्ली बुक लेई लैनी इक दुऐ कन्नै कताबां जेह्ड़ियां ओह् चेज बगैरा करदे रौह्ंदे कोई बड्डी गल्ल निं ऐ इ'यां ते लोग एह्बी सोचदे न कि कुसै गी अपनी बुक नेईं देनी चाहि्दी ऐ पर अस मतलब कि बड़े साढ़े सेह्लियां बगैरा होंदियां न जां साढ़ै घरै दे लोक न भैंन भ्रा होई गे साढ़े रिश्तेदार उंदे कोलां बी अपनी बुक बगैरा लैंदे रौह्ंदे उनें बी कदे अस अपनी बुकां दिंदे न ओह्बी असेंगी अपनी बुकां अगर ओह् साढ़े कोलां बड्डे न उनें चीज पढ़ी दी होऐ असेंगी आखदे तुस बी एह् चीज पढ़ो लाओ साढ़े कच्छ वी ऐ साढ़े कच्छ बी होऐ अस बी उस्सी अग्गे देई ओड़ने जां फ्ही अस दकान उप्पर दकान आह्ले अग्गें सैकिंड हैंड करियै ओह् बी देई ओड़दे मतलब कि इ'यां अस घुमाई फराईयै मतलब कि अस लैंदे रौहंदे न परानी परानी चीजां परानी बुकां बगैरा जां क्युंकि असेंगी ओह् सस्ती दामैं च थ्होंई जेह्ड़ी साढ़े मतलब कि पैसें बगैरा बची जंदे न अगर असें इनें गी बुकां च जेह्ड़ी मैह्ंगी बुक ऐ ओह् असें गी अगर सस्ती थ्होंऐ दी ऐ ते लैने गी केह् ऐ पढ़ना ही ऐ अगर ते अस उस्सी नोआढ़े उप्पर बी त पढ़ी सकदे न अजकल्ल लोक एह् घट ही लैंदे न की कि आखदे नमीं बुकां लैनियां न